नैजिद' जानुवारि नैजिद' जानुवारिखौ भारतारि सुबुंखान्थि सान हिसाबै फालिनाय जायो मानोना जिगुजौ बाजि मायथाइनि नैजिद' जानुवारियाव भारतनि कनस्टिटिउसना गोहोआव फैदोंमोन आरो बे सानखालि ब्रिटिश सुबुं खुंथाइनिफ्राय उदां जानानै गोहोआव फैदोंमोन जिबा आगस्ट'खौ भारतनि उदांस्रि सान महरै फालिनाय जायो जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगस्ट'खालि भारतआ उदांस्रि जानायनि थाखाय बेखौ बानाय जायो बा सेप्टेम्बर बा सेप्टेम्बरखौ फोरोंगिरि सान हिसाबै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो मानोना बा सेप्टेम्बरा ड'क्टर सर्ब बल्लि राधाकृष्णनि जोनोम सान आरो बा जुन बा जुनखो आबहावा सान हिसाबै फालियो बै सानखालि गासैबो सरखारि सरखारि नङै फसंथानफोराव बिफां लाइफां गायो आरो आबहावा संरैखानि सोमोन्दै बयनोबो गियान होयो से डिसेम्बर से डिसेम्बरखौ ऐद्स सान हिसाबै फालियो आरो बै सानखौ ऐद्स बेराम जानाय मानसिफोरनि थाखाय लानाय जादों